सिंधी ॿोलीअ में घणेई पहाका आहिनि जहिड़े नमूने कारो विहे कमरे सां रंग न मिटाए आदति ज़रूरु मिटाए अन आहे त ईमान आहे न त माण्हू बेईमान आहे घर गुरुअ जो दर ॾे मथां पर कंहिंजे हथां सचु त बीठो नचु हिम्मत दे मददे मददे ख़ुदा